फिलिम गाँवमे लागल छलै बढ़िआँ तऽ फिलिम देखय लेल बच्चासभ जाइ छलै रहए बढ़िआँ बढ़िआँ फिलिम लागल छलै फिलिम देखयके अच्छा अच्छा फिलिम देखै छलियै रहए अहाँके ई फिलिम सुनबै ओ फिलिम सुनबै बच्चासभ कहय मोटू पतलूके फिलिम अच्छा हइ ईसभ देखबै अब बेची बच्चासभ बेसी कार्टुने वरटुन देखै हइ कऽ पहिने फिलिम लागल छलै रहए बढ़िआँ फिलिम देखै छलियै रहए लोक कहै छलियै चलो ई बढ़िआँ फिलिम अच्छा गाना हइ अच्छा फिलिम हइ कऽ अच्छा गाना गाना बजाना बढ़िआँ दै हइ कन ईसभ कहै हइ मम्मी गै फिलिम देखबै तऽ इएह फिलिम देखै छलियै रहए बढ़िआँ गाँवमे धियापुताके जे मोन फिलिम पसन्द छलै से फिलिम देखै छलै रहए धियापुतासभ की बच्चासभके जे मोन लायक फिलिम होइ छलै से देखै छलै रहए मोटुओ पतलू देखै हइ तऽ कार्टूने देखै हइ रामायणे देखै हइ जे हिन्दी फिलिम रहै छै सएह देखै हइ बच्चासभ